जोङो फोरबोनि समाव जोङो सिथाव फिथा सावो सिथाव गुन्दै संनानै जोङो फोरानो आरो अमाफोर बुथारो जोङो फोरबोनि समाव जोङो जोंनि नआव आलासि फैयो बिसोरनो जोङो सिथाव लारु फिथा सावनानै बेदर खाजि एवनानै जोङो जाहोयो आरो जोंनि फोरबोनि समाव जोङो जोबोर रंजायो आरो बे जोंनि आलासि फैनायफ्राबो जोबोर मोजां मोनो नाथाय जोङो फोरबोनि समखौ जोङो मोजाङैनो जों फालियो जों गामि गामिबो जोबोर रंजायो मोसायो जोङो गिर्जा न'आव थांनानैबो जोङो जोबोर रंजायो जोङो बेबादिनो फोरबोखौ मानिनो थाखाय जोबोर मोजां मोनो